म्हाका इलॅक्ट्रॉनीक गोश्टी पुस्तकांकून चड आवडटा कारण जेन्ना आमी मोबायलाचेर किंवां लॅपटॉपाचेर किंवां कम्प्युटराचेर एक पुस्तक वाचता तें पुस्तक सोंपतगीर आमकां तें आमचे कडेन दव दवरपाची गरज ना तें पुस्तक आमी डिलीट मारूं शकता नाजाल्यार आमी दुसरें पुस्तक सर्च करून तें वाचूं शकता बट जेन्ना आमी पुस्तकां घेता तेन्ना आमचे कडेन पुस्तकांचो ढेर जाता तीं पुस्तकां आमकां सामाळून दवरचीं पडटा आनी ते पुस्तकांची आमकां काळजी घेवची पडटा मागीर जर आमी पुस्तकां घेतलीं जाल्या ताका दवरपाक एक जागो जाय पुस्तकां दवरलीं की तीं मागीर परत वाचपाक चडशीं जाणां वसना म्हुणून म्हाका इलॅक्ट्रॉनीक ही गोश्टींचेर शिकपाक किंवां पुस्तकां वाचपाक चड आवडटा आनी जेन्ना आमी पुस्तकां घेता तेन्ना पेपराचोय वापर जाता पेपराचो वापर जाल्ल्या कारण खुबशे झाडां मारचीं पडटा आनी तितुतल्यान पेपर तयार करता तो आमच्या एनावारमँटाकूय खूब त्रास करता